हैलो हा हा हा चओ चओ हा हा अच्छा हा त लेकिन मूंखे ॿियो बि कम आहे इलाही कम आहिनि हाणे मां बि जवाब कीअं ॾिया वरी बि मां तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदमि जीअं चईंदो हा लेकिन हा लेकिन जंहिंजो बि कम थींदो मां उन जा पैसा अलॻि सां वठदीमाव हा हा लेकिन जीअं बि जीअं बि हूंदो मां तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदमि जीअं बि हूंदो सुभाणे ॿुधाईंदीमाव हा सुभाणे ॿुधाईंदीमाव और बसि थोरो म मूंखे अञा बि इलाही हाणे दीवाली आहे सभु ईअं ई कम था कराइनि ज्यादा पंखा साफ़ कराइणियू आहिनि रसोई साफ़ कराइणियूं आहिनि लेकिन हाणे जीअं हूंदो हा सभु खे कमनो जीअं बि हूंदो मां तव्हांखे कंहिंखे न घुराईंदो लेकिन हाणे मूंखे बि त टाइम मिलंदो त मां कंदमि नी टाइम जी बि त ॻाल्हि वॾी आहे न टाइम मिलंदो न मां करदम हा लेकिन मां पैसा वठंदी मां हा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हूअ त ठीकु आहे हा हा हा हा हा लेकिन जीअं हा जीअं बि हूंदो मां तव्हांखे

हा कराइन था न हाणे पहिले सभिनी चई रखियो आहे सभिनी हाणे तयार अची वियो आहे बसि हीअ नवरात्रा निकिरनि सभिनी जा कम चालू थी वेंदा तॾहिं त चवाव थी न मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि जीअं मूंखे सम्झि में ईंदो त मां कंदमि हा हा हा ॿुधाईंदीमाव काई ॻाल्हि न ॿुधाईंदीमाव जीअं बि हूंदो लेकिन नवरात्रा हाणे त्योहार घुजरनि हे नव ॾींहनि जो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदीमाव हा हीअं ई आहिनि अठ ॾह घर कढी वठदमि टाइम त कढिणो पवंदो हाणे तव्हां सां बि प्यारु आहे त ज़रूर कंदमि जीअं बि हूंदो त हा हा सभु ठीकु आहे सभु वरी सुबुह खां रा शाम हाणे वरी कम चालू हाणे त अञा न विर्तु था हलनि त अहिड़ो न आहे हाणे सभु चवनि ई था हे सफ़ाइयूं करनि हे कराइनि हे कराइनि जी कंदासीं बिल्कुलु कंदासीं छा कयूं सभिनी जो कंदासीं सभिनी जो करे वठंदासि ॾियारीअ ताईं हा तंहिंखो पोइ त वरी कोई कम ई कोन्हे ख़ाली आहे हा हा बसि सभु ठीकु आहे हा सभु सभु ठीकु आहे सभु बढ़िया आहे सभु बढ़िया आहे ॿियो तव्हां फ्री थी विया आहियो चांहि कढी हा बिल्कुलु मुंहिंजे घर में बि इलाही कम हूंदो आहे सुबुह जंहिंखां वरी हूंदो आहे हल हाणे मजबूरी सभु कराए वठंदी आहे काई ॻाल्हि न आहे जीअं बि हूंदो करे वठ हा हा ठीकु आहे ठीकु हा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल